हा मां डांस रील शॉर्ट्स ॾिसंदी आहियां सोशल मीडिया ते ऐं मूंखे जाम वणंदा आहिनि मूंखे डांस रील में बि जाम रुची आहे मां ॾिसण पसंदि कंदी आहियां ऐं मूंखे सभिनिनि जो डांस जाम वणंदो आहे कोई मुंजोहिं पसंदीदा इअं डांसर न आहे सभु पंहिंजी पंहिंजी कोशिश था कनि ऐं सभु जाम सुठो ई था कनि मूंखे सभिनिनि जो डांस वणंदो आहे मां हुननि जो डांस ॾिसी कुझु न कुझु सिखंदी आहियां